हाँ मैं चिराग़ टिफ़िन सेंटर से बोल रही हूँ हाँ आपने जो चावल भेजाए थे आपके यहाँ से लेकर आएँ हैं हमने चावल वो बहुत ही ख़राब निकले हैं हाँ बहुत चिपचिपा बन रहा है चावल भी औंर कंकर भी हैं बहुत ज़्यादा और क्या बोलते हैं ना इडली अच्छी बन रही है ना कुछ अच्छी बन रही है उसकी तो हमें चेंज करवाना है जी अभी हम लोग ने पंद्रह दिन पहले लेकर आएँ हैं चावल तो वो उसको चेंज करवाना है तो आप भिजवा दीजिए हमको भी यानी यहाँ पर हम चावल में भिजवाएँ हैं देखो भैया इतना यानी हमने महंगा चावल लेकर आए हैं और आप यानी उसको दो कर दो ने कम में यानी भाड़ा आप ही सहो उसका ठीक है नहीं नहीं आ आप ही को सेहना पड़ेगा हमारा इतना महंगा चावल है और कस्टमर भी हमारे चावल अच्छा नहीं बन रहा है तो इन सब वापस हो रहे हैं हमारा तो इतना नुक़सान करा दिए हो आपने

अब वो जो भी हाँ तो आप चेंज कर दीजिए ठीक है ना और देखो हमारे कस्टमर भी सब लौटे जा रहे हैं हमारा इतना नुक़सान हो रहा है पंद्रह दिन से चावल चिपचिपा बन रा है कंकर वाले दे कर वो ये सब हमको हमारे पास इतना टाइम थोड़ी ना है कि हम ले ले कर आएँ और जाएँ है ना

हाँ अच्छा हाँ नहीं तो फिर वो उसका कम करो है ना ठीक है और हमको अच्छा चावल भिजवाइएगा यहाँ पर हाँ हाँ ठीक है ओके